ہمارے یہاں لوگ مچھلی بہت شوق سے کھاتے ہیں مہمانوں کو کھلاتے ہیں مچھلی کو لوگ بھون کے کھاتے ہیں چٹنی بنا کے کھاتے ہیں سالن بنا کے کھاتے ہیں تل کے کھاتے ہیں لو تازی مچھلیاں لاتے ہیں ان کو شوق سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ہمارے یہاں کوئی مہمان بھی آتا ہے تو ان کو مچھلی کھلایا جاتا ہے مہمان بھی مچھلی بہت شوق سے کھاتے ہیں مچھلی بہت اچھا لگتا ہے لوگ تازی مچھلیاں لاتے ہیں ان کو بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں مچھلی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں چٹنی بنا کے سالن بنا کے تل کے کھاتے ہیں